हम जे खाना ऑर्डर कयलहुँ रहए ओ खाना तऽ आबि गेलै ओहिमे एगो कूपन मिलल कूपन मिलल तऽ ओहिमे कहलक फेर ऑर्डर करय लेल तऽ कहाँ ऐलै की भेलै तऽ खाना उना ऐलै खेलियै कूपन एलै आ कूपनमे फेर कहलकै नम्बर दएके खाना बनबय लेल खाना ऑर्डर करय लेल ऑर्डर केलियै फेर ओ खाना अगबी तक नहि ऐलैए खाना उना